आमच्या वाठारान भोंवपा सारके जागो म्हणटगीर एकूच आसा जो म्हणटगीर श्री दामोदर देवूळ जांबावली आनी हे देवळाची सुरवात अशी जाली की इतिहास सांगपाचो म्हटलें जाल्यार पणजी कदंब बसस्टँडा पासून चौपन किलोमिटर अंतराचेर वास्को द गामा रेल्वे स्टेशन पासून फॉर्टी णायन किलोमिटर अंतराचेर आनी रेल्वे मार्गा स्टेशन पासून एकोणीस किलोमिटर अंतराचेर श्री दामोदर देवूळ दक्षीण गोंयांत आसा श्री दामोदर देवूळ गोंयांतलें एक सोबीत आनी नामनेचें वास्तूशिल्प केंपे तालुक्या शिव शिमे वयल्या जांबावली गांवा लागीं कुशावती न्हंयचे देगेर हें शार उबें आसा कुशावती न्हंयक बरें करपाची शक्त आसा जी कुडीच्या वेगवेगळ्या दुयेंसांतल्यान सुटका मेळोवपाक आदार करता अशे हिंदू लोक मानतात दामोदर देवूळ हें भारतांतल्या दक्षीण गोंयांतल्या जांबावले गांवा लागीं कुशावती न्हंयचे देगेर आशिल्लें शिवाक समर्पीत केल्लें हिंदू देवूळ श्री दामोदर हो पुराय लोलये गांवचो ग्रामदेवता वा गांवदेव द गोकर्ण पर्तगळी जिवनोत्तम मठ ह्या ग्रंथान थारायल्ल्या नेमाक हें देवूळ चलता दामोदर देवूळ जी एस बी समाजाचें गवडा सर्वस्त्र ब्रामण आतां सांगपाचें म्हटलें जाल्यार दामोदर देवळाचो इतिहास असो जावन आसा की ह्या देवळाची थापणूक स्थापना ही देवता मुळांत एका देवळांत आशिल्ली जंय आतां मारगांवली हॉली स्पिरीट इगर्ज उबी आसा आनी पंदराशे सदुसस्ठ वर्सा देव नश्ट जाल्ल्यान पोचुगेज इक्विजिशन पासून सुटका मेळोवपा खातीर तिका हालयली आनी तिच्या जाग्यार ही इगर्ज बांदली हिंदू तशेंच कॅथलीक दोगूय लोक ताचो आदर करतात आनी मुळांत ताची थापणूक मतग्रामान जाल्ली उपरांत मडगांव ह्या नांवान वळखूंक लागलें मडगांवच्या महाजनांनी थळावी देवता रामनाथ दामोदर लक्ष्मीनारायण चामुंडेश्वरी महाकाली महेश आदी देवता जांबावले हांगा स्थरालातरीत केलां स्थलांतरीत केलां रुवणच्या देसायांनी महाजनाक आदर केलो आनी तांकां देवळां बांदपा खातीर जमीन दिली तशेंच वतन जी आयज लेगीत फारीक करता आनी जांबावली हाचें मूळ दामोदर देवळाच्या बांदकामा विशींची नोंद आनी तातुंतलें देवळाच्या फाटल्यान विस्तार वा पुनरबांदणी केल्लीची तारीख एटीन एटी फायफ मेरेन आतां मेरेन मेळूंक ना णायंटीन टॅन वर्सा ल्हान देवळाचे सुरवातेर सुवातेर व्हडलें देवूळ आयलें जें आयज सद्याच्याच जाग्यार उबें आसा दामोदर देवूळ जांबावले अध्यक्ष देवता श्री दामोदर अभयारण्यातली श्री शेत्री आनी श्री रौद्री हाचे वांगडा अध्यक्ष देवता आसा गर्भगृह भायर एक व्हड सभामंडप आसा गर्भगृहा भोंवतणीं प्रदक्षिणा खातीर खाशेल्ल्यो संग संगमारवरीचो तयार केला दिपस्थाना म्हणजेच दिपगोपर अभियार अभयानक तोंड करून मेळटा गर्भगृहा भितर लक्ष्मी नारायणाची मुर्ती आसा ह्या गर्भलयाच्या दोनूय वाटांनी चामुंडेश्वरी देवी आनी शिवा हाचे देवळां आसात फिफ्टीन सिक्स्टी सॅवॅन वर्सा पोर्चुगिजांनी मूळ देवूळ मोडून उडयल्या उपरांत सद्याचे सुवातेर सद्याचे सुवातेर शिवाची मोहक मुर्ती अभिशेक जाली देवळाच्या आवारांत तुळशी वृंदावन आसा देवळाच्या आवारांत वैंकटेश देवाचो तीर्थ आसा णायंटीन टॅन वर्सा ताची स्थापणूक जाली वैंकटेशाच्या मुखार एक सालिग्राम दव दवरतात देवळाच्या वंटीचेर आनी खांब्याचेर सोबीत कोरीव कामां तशेंच भागवतांतले शिलालेख आसा कांय खांब्याचेर महाभारतांतले प्रसंग तशेंच हेर हिंदू देवांचें चित्र आसा ह्या देवळाचें महाजन हे प्रभुदेसाय देव महाजन हे प्रभुदेसाय देव संकुलान समाजांतल्या लोकांक रावपाची सुविदा उपलब्द आसा दामोदर देवळाचे उस्तव जांबावली ह्या देवळांत रथोस्तव दिवाळी वनभोग शिगमो सारके उस उत्सव मनयतात श्री दामोदर देवळांत मनयतात त्या मुखेल उत्सवाक शिगमो असो म्हणटा हो रंगाचो गोंयचो हिंदू वसंत रुतुचो उत्सव जो फक्त एक सप्तक चलता महोस्तवाच्या वेळार जाता आनी लोक ककाशीव जाता जाचे भितर सगळे भाग घेवपी एकमेका कडे गुलाल वेगवेगळ्या रंगाचे पिठो आदला बदल करतात आनी वेगवेगळे मेजवान घडोवन हाडटा अशे तरेन हें एकूच अशें एकूच अशें देवूळ आमच्या वाठारांत आसा खंय जंय लोक येवपाक आवडटा लोकांक येवडा येवपाक आवडटा